भविश्य बारे बिच्च इ'यै के कोई अच्छा कम्म मिली जा आई जा के साढ़े ग्रांऽ दे बिच्च कोई पुच्छने आह्ला निं मंगने आह्ला नि ऐ बड़े बड़े बी ऐसे बी हैन जेह्ड़े गाई बी सकदे न हर इक विशे दे बिच्च मतलब विशे दे बिच्च कामयाब बी हैन लुकिंग बिच्च बी हैन साढ़े डोगरे कि जेह्ड़े इ'यां बैठे दे न खाल्ली कोई पुच्छने आह्ला मंगने आह्ला नी ऐ गलियें बिच्च बी होंदे तुसें गी पता ऐ गै इ'यां गाने आह्ले बी हैन डांसर बी हैन किसे बी मतलब विशे बिच्च असें लेता जा लुकिंग बिच्च बी अस मतलब कि डोगरे ठीक गै आन्ने सारें बिच्च आन्ने न बाकी इ'यां गै रौंह्दा अपना डोगरें साढ़े बड़ी मतलब खिच्चो खिच्ची गै रौंह्दी ऐ सारै पास्सै कोई पुच्छने मंगने आह्ला ते ऐ नी जित्थें बी जाओ ते उत्थें खिच्चो खिच्ची किसे दा बी मौका अगर मिली जा असें गी अगर कोई एह् सिंगिंग दा मिली जा जां कोई कोई डांसिंग दा मिली जा ओह्दे बिच्च बी साढ़े डोगरे ठीक न मतलब बड़े मतलब हर कुसै न कोई न कोई क्वालटी उं'दे बिच्च ऐ गै ऐ कुसी दस्सनी ऐ असें अपनी क्वालटी कुसै बी नी दस्सी सकने बस इ'यै एह्दे गल्ला गै साढ़े ग्रांऽ दे लोक जेह्ड़े अपने डोगरे लोक पिच्छै रोऐ दे कुछ अपने कम्मै काजै दे दे चक्करें च बिच्च किश अपनी गरीबी दी बजह् कन्नै बैक साइड आन्ने ओह्दे खात्तर कुसी दस्सी सकने आं अस अपनी लुक अपना पह्नावा अपनी क्वालटी कुसी दस्सी सकने कुसै बी नेईं दस्सी सकने आफ्शन होऐ कोई ते फ्ही चलो इक डोगरा नी बड़े डोगरे न ऐसे जिंदे अंदर बड़ी बड़ी क्वालटी ऐ टैलेंट न पिच्छें रेही जंदे ओह् बी इस वजह् खात्तर अस लोक पिच्छें न डोगरे साढ़ी डोगरी भाशा बी होर साढ़े डोगरे लोक बी हर साइड दा पिच्छें गै रौऐ दे हर कोई खिच्ची जंदा पिच्छे कोई अपनी चलाई जंदा कोई अपनी चलाई जंदा पढ़े लिखे दे बी बड़े बड़े ज्यादा बी हैन साढ़े च डोगरें बिच्च कुदै साढ़े डोगरें गी कुतै मौका मिली जा किसै बी फील्ड बिच्च ते जरूर कोई न कोई ठीक निकली जाह्ग अपनी क्वालटी दस्से गा अपनी कुछ बी अपना टैलेंट दस्सी सकदा बंदा